हलो हमर नाम छी फेकनी देवी हम यहाँके पूछि रहल छी घुमयवला अररियामे बढ़िआँ जगह छै ने ओ मन्दिर आर छै ने बढ़िआँ काली मन्दिर हँ जयबै घुमय लए रहय आरके व्यवस्था रहय आरके बढ़िआँ व्यवस्था छै ने ठीके अछि ओऽ

ठीके छै बोलू छओ तारीखकेँ हँ नहि ठीके छै ठीके छै हँ घुमबै की हँ जयबै छओ तारीखकेँ छओ तारीखकेँ ठीके छै हलो बोलू बोलू ने हँ ठीके हइ हँ ठीके छै बोलू अच्छे ठीक छै घुमबयके लेल ठीके छै घुमबै